لوگوں کو آج کل کی جنریشن میں دیکھا ہے لوگ چھوٹا موٹا کام بھی کرتے ہیں تو ان کو بہت تھکان ہو جاتی ہے وہ گھر پہ آتے ہی ماتر کہتے ہیں کہ ہم میرے کو تھکان ہو گئی ہے میرے کو یہ دوائی لے آ وہ دوائی لے آ پر آج کل زیادہ تر ڈاکٹروں کی مانیہ مانیتہ ہے کہ دوائی لی ای ری ایکشن وغیرہ کر جاتی ہے اور اتنی دوائی کھانی بھی نہیں چاہیے جوکہ صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے آج کل ڈاکٹروں کی یہ ایڈوائس ہے کہ جب ہمیں تھکان جیسا محسوس ہو یا تناؤ جیسا محسوس ہو تو ہمیں باہر گھوم لینا چاہیے یا کوئی گیم کھیل لینا چاہیے جوکہ ہمیں بہت پسند ہے جے بیٹمنٹن وغیرہ ہو گیا چونکہ ہماری ہاتھ پیروں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جیسے ہماری ایکسرسائز بھی ہو ہی جاتی ہے لگ بھک جیسے کہ ہم ہم بہت ٹینسن میں اگر ہم باہر سے آتے ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بیبی ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے ہماری ساری تھکانیں دور ہو جاتی ہیں ہم اس کو کھلانے لگتے ہیں پیار سے تو ہم آدھا سے زیادہ اسٹریس اس کو دیکھ کے ہی بھول جاتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے اس سے کھیلنا اس سے باتیں کرنا وہ جب ہنستا ہے اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو ہم باہر ٹہلنے چلے جاتے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کھیلنا چاہیے کھیل کھیلنا چاہیے